मां ईंअ त किताबूं ऑनलाईन ख़रीदी कंदी आहियां पर कॾहिं अगरि ऑफलाईन ख़रीदी करणी हुजे मूंखे त मुंहिंजे घर खां वीह मिंट जे रस्ते ते हिक किताब जी दुकान आहे काफ़ी वॾी आहे जिते सभनी किस्मूं जी किताबूं मिली वेंदियूं आहिनि त उते बि मां ख़रीदी आहियां कोई नई किताबु अगरि महांगी लॻे मूंखे त मुंहिंजे घर वटि अनेक बस्ती भंडार आहिनि जिते माण्हू पंहिंजियूं पढ़ियल किताबूं विकणी वेंदा आहिनि ऐं जेके खपे उहे अधि भाव ते वठी था सघनि त मां उते बि किताबूं वठंदी आहियां इन बस्ती भंडारनि में सभिनीनि तरह जी किताबूं मिलदियूं आहिनि कोई अगरि न हुजे ऐं असांखे खपंदी हुजे त नालो ऐं पंहिंजो फ़ोन नम्बर भंडारनि वारा वठी सघंदा आहिनि ऐं जॾहिं किताबु अचे तॾहिं असांखे फ़ोन करे इतिलाउ कंदा आहिनि ऐं इन्हनि सभिनि ज़रियनि सां मां किताब ख़रीदी कंदी आहियां